म्हाज्या शाळेंतलीं भुरगीं हीं सामा साधरण प्रकारचो अभ्यास करतात अशें म्हणपाक जाय काही वस्तिग्राम आसतात तांकां सकाळीं उठून करतात राती करतात आनी गांवच्या नेणार्या भुरग्यांक सध्या मोबायलाचो विशय आसा मोबायलान खूब तकली घातिल्लयान भितर आज प्रश्न आसा पण तांची समज वाडत आसा त्या दृश्टीन तेंचो विशय बरो चल्ला तेंची बॅज बरी आसा तांकां अभ्यासाची आवड आसात ते तर अभ्यास वेवस्थीत मन लावन करतात आनी तातुंतल्यान साधारणता आमच्या शाळेचो रिजल्ट हण्ड्रेड परसंट लागता आनी आमी जे कश्ट घेतात शिक्षक जितलो बरो करून तांचे पर्यंत पावता तीत तसो भुरग्यांचो प्रतिसाद बरो उरता आनी तें हातुंतल्यान आमी मोटिवेट करून भुरग्यांचो रिजल्ट बरो हाडटात भुरगीं फुडें फुडें वचत आसा अशें दिसता